साईं हरिओम नरेंद्र भाई कीअं आहियो मज़े में आहियां मां तव्हां ॿुधायो ख़ुशि वेठा आहियो अरे साईं मां त इते ई आहियां तव्हां खे यादि पियो कयां घणनि ॾींहंनि खां आदिपुर में ई आयो न तव्हां बस साईं बस तव्हां खे यादि तॾहिं कबो आहे जॾहिं उहो नल्को लीक करे हा छो यार हा मथे रंधिणे जे मथां जेकी छिति ते टांकी रखियल आहे उन मां थोरो लीकेज थो थिए लीकेज करण करे छिति ते पाणू बीठो आहे ॿुधव हा छिति ते पाणी बीहण करे वरी उहो छिति मां पाणी टपिकी करे हेठि रंधिणे में थो पवे त रंधिणे में बि पोसर थी थिए ऐं मुंहिंजी श्रीमतीअ खे खोटी रंधिणे में तक़लीफ थी थिए छाकाणि त सॼो ॾींहुं बारिश जो पाणी ॼणु पए पियो त हा साईं मुंहिंजा त हाणे कुर्बु कयो वक़्तु कढो ऐं अची करे असांखे इहो चेक करे ॾियो किथां लीकेज थी वई आहे हा त कॾहिं ईंदा ॿुधायो मूंखे अच्छा जी जी हा त पाणीअ जो मेन टांकी में जेको वाल लॻल आहे उन जे अॻियां लीकेज थोरी थी वई आहे त उहो वरी अंदरि लाईन में बि किथे लिकेज थो थिए त उहो ख़बर त न थी पए तव्हां ईंदा हा ॾिसण सां ख़बर पओ बराबरि त मां तव्हां जो इंतज़ारु कंदुसि हा ऐं पोइ मालु सामान जेको तव्हां खे खपे ठीकु आहे पोइ तव्हां नोट कजो ऐं चवनि था त हेठि ताईं जो जेको मुंहिंजो फ्लेट जे ॿिए नम्बर ते मुंहिंजो घर आहे त हुन जे हेठि बि और किथे लीकेज थींदो वञे थो हेठि पाईप पोइ उहे बि चवनि था तव्हां जो मथां खां लीकेज खां थी करे पोइ पाणी हेठि अचे थो भितियूं मुंहिंजूं आलियूं थी वियूं आहिनि चङनि ॾींहंनि खां त थी सघे थो उहो पाणी जेको आहे भितियूं ख़राबु कंदो हुजे त घणो ख़र्चु ईंदो

ॿियो बि ॿुधो सुठियूं शयूं यूस कजो ठीकु आहे न जेको पाईप हुजनि सुठी कंपनीअ जा हुजनि जीअं इहो प्रोब्लम तक़लीफ वरी न थिए हिकु दफ़ो ख़र्चु कयूं त सुठे नमूने थी वञे ठीकु आहे हा

मां तव्हां जो इंतज़ारु कंदुसि विसारिजो न भाऊ ठीकु आहे तव्हां विसारिजो न पंहिंजी डायरीअ में नोट करे छॾियो ऐं मूं वटि अचिणो अथव ठीकु आहे न अलाई ॾींहंनि खां ईअ तक़लीफ़ आहे त इहा ख़रीदारी त पक ठीकु आहे मां तव्हां जो इंतज़ारु ठीकु आहे तव्हां जे दुकान जो नालो छा आहे हूअं रवेची हार्डवेयर अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे हा हा हा उन जे पासे में अथव तव्हां जो दुकानु ठीकु आहे मूंखां उहो नालो विसिरी वियो हिकु दोस्त पुछां पिए कई त तव्हां कहिड़े प्लंबर खां कमु कराईंदा आहियो त मूंखे त ख़बर आहे तव्हां हमेशह असांजे घरु ईंदा आहियो त उन खे मां तव्हां जो नम्बर ऐं नालो दुकान जो ॿुधाईंदुमि त तव्हां जी बि सुञाणपु वधंदी ठीकु आहे महिरबानी कंदा साईं मुंहिंजा ज़रूरु अचिजो ठीकु आहे न जेको ख़र्चु हूंदो ठीकु आहे न ॾींदासीं शइ सुठी ऐं कमु सुठो खपे ठीकु आहे चङो चङो चङो बिलाशक अचिजो चङो हरिओम हरिओम हरिओम